आमची जी मिडिया आसा न्हू ती फक्त पयशे खावन बरें आसा तेंच आपले हेचेर घालता जे गांवांतले कितें जाता घडटा तें कांय घालिना फक्त शहरांतलेच घालता ते आप ते किदें लोकांक कसले त्रास जाता गांवच्या लोकांक ते कांयच घालिना ते ते पळय सुद्दां ना तांकां खबर सुद्दां आसना कित्याक काय ते जे ते जे वार्ताहार आसता ते सगळे शारांतलेच आसता गांवांतले कोणूच आसना तांकां खबर सुद्दां आसना गांवच्या लोकांक कितें जाय पय तें लोकांक कितले त्रास काडचे पडटा उदकाक लागून तांच्या घरांक लागून पावसाच्या दिसांनी थंडेच्या दिसांनी तांकां कांय खबर सुद्दां आसना तांकां कसले इशू आसता गांवान तें कांयच खबर आसना ते फक्त बरें बरें बरयता आनी फक्त ते जे गांवांनी जे निवळसाण आसता वातावरण आसता तेजेरूच तें बरयता वायट कांयच बरयना कित्याक काय तांकां कांय खबर सुद्दां आसना ते कसले इशू आसता गांवांनी तेच पयली तांकां खबर आसना ते तांकां फक्त खबर आसता शहरांनी किदें घडटा पळय तें